हैलो सर तोह् अंकल जी बुक ओनर बोल्ला ने ओ थोआड़ी दुकान ऐ बुक आह्ली ते अहें बुक लैनी मैं टवैल्थ च पढ़ना होना ते बुक लैनी परानी बुकां मिलदियां उत्थुआं थोआड़े कोल मि चाही दी ही कोई इक मैथ दी चाही दी ते कन्नै इंगलिश दी आंजी परानी जेह्ड़ी थोड़ी इ'यां ठीक कंडीशन च होऐ ते थोड़ी ठीक दाम च मिलै इक इंगलिश दी चाही दी ही आं ते रेट तोह् ठीक ठाक लागे तां कोई इक दो होर लेई लैगे अस थुआढ़ी दुकान ऐ केह्ड़ी जगह् ऐ अच्छा अच्छा कोई निं अस आनें आं जिसलै टैम लगोग अस आई जागे ठीक ऐ जी थैक्यू जी